हैलो हैल्लो हैल्लो नमस्कार भैया क्या हाल है आपका केह् हाल चाल ऐ थुआढा ठीक ऐ भैया यरो बूह्टे चाहिदे हे थोह्ड़े सौ हारे ओ ते भैया केह् रेट शेट होगा ओह्दा केह् निं हां परमानेंट गै चाहिदे हां इक बूह्टा भैया दो ढाई सौ दा इक भैया ते सौ लैने ते फ्ही दिक्खो कोई थोह्ड़ा डिस्काउंट बगैरा सनाओ किश हां सौ बूह्टे चाहिदे यरो ओ थोह्ड़ा फंक्शन फंक्शन हा ना स्कूल उत्थै कुतै दो चार स्कूल ऐं ते उत्थै लोआने कुतै ते तां मिकी आक्खे दा उ'नें महा चलो तुसें पुच्छना कि केह् रेट शेट ऐ केह् नेईं हां डेढ़ सौ भैया फ्ही ओ तुसें तुसें ओह् बी करना थोह्ड़ा भरजाई बी तुसें देने एह् इ'यै इ'यै उधमपुर आह्ली साइड भैया किन्ना नेईं भैया करो थोह्ड़ा नेआ किश निं होंदा हां एह् कोई चार पंज दिन दे बाद पंज चार पंज दिन ते आई पंज दिन ते आक्खै कि ऐट ए टाइम थ्होई जाह्गे ना थोआड़े शा हां ठीक ऐ फ्ही सामने कर लैगे कर लैगे पूरे चलो ठीक ऐ फ्ही अच्छा